جی ہاں اردو بہت اچھا زبان ہے چاہے ریڈیو ہوں چاہے ٹیلیویژن ہو یا کچھ بھی ہو اس میں ہر جگہ اردو ہی چلتا ہے کوئی سے بھی زبان ہو لیکن اردو آنا ضروری ہے اردو بہت اچھا چیز ہے جہاں بھی دیکھیں وہاں بھی اردو استعمال ہوتے ہیں چاہے انگلش ہو چاہے کالج ہو کوئی بھی ہو جگہ ہو لیکن اردو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے اردو ہماری بھاشا ہے اور اردو ہی سب سے اچھا چلتا ہے اردو میں سب کچھ ہونا چاہیے اردو میں بات کرتے ہیں اردو ہی اردو ہی سے ہم لوگ ہر جگہ بات کرتے ہیں اردو بہت اچھا چیز ہے اردو میں چاہے کچھ بھی ہو ہر جگہ اردو ہی اردو چلتا ہے اردو کا زبان بھی بہتر ہوتا ہے اور اردو ٹیلیویژن ہو یا کچھ بھی ہو اس میں اردو ہی آتا ہے اردو ہی سب کچھ ہے اردو میں بات کرنا اردو میں سیکھنا اردو سکھانا اردو پڑھانا اردو میں سب کچھ کرنا سب اردو ہی کا کھیل ہے اردو ہر جگہ بولتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں دس آدمی کے بیچ میں بیٹھتے ہیں دلی ہو چاہے باہر ہو اردو ہر جگہ اردو ہی چلتا ہے اردو بہت اچھا لہجہ ہے اردو میں ہی بات کرنے میں مزہ آتا ہے اور کوئی بھی بھاشا ہو لیکن نہیں اردو اردو ہی اردو ہے بھائی اب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اردو میں بات کر رہے ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتی ہر چیز چاہے ریڈیو ہو ٹی وی ہو کوئی بھی سینٹر ہو اردو ہی بولتے ہیں اردو میں سب کچھ ہونا چاہیے ارد اردو میں بات چلنا اردو میں کہیں جانا ہے کسی سے ملنا جلنا